बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फोरा दानिया गेले गेलेया आरो होन्ना नोंथाङा सानो नामा सानो औ तारमाने स्क्रिन नायनाया गथ'फोरखौ माने बावगोमाहोयो बहद गथ'फोरनि थाखाय स्क्रिनाव जा पिक्चार फैयो बा भिदिय' फैयो बेफोराव गथ'फोरा मोजां मोनो गेम जेरखम भिदिय' गेम मबाइलफ्राव नोङो युतुब फेसबुक बेफोराव नायो बेयो गथ'फोरनि गोसोखौ बोनो हायो बेनि थाखाय गथ'फोरा गेलेनायखौ इम्पर्तेन्त बा इन्तारेस्त लाला इन्थारेस्तनि थाखाय गथ'फोरा खेला धुलाफोरखौ गेलेला दा जोङो जुदि बांसिन गथ'फोरखौ गेलेनायाव जुदि थुलुंगा होनांगौबा जोङो बे स्क्रिन नायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो स्क्रिनाव जोङो खेलानि सोमोन्दैल' जोङो गथ'फोरखौ बांसिनै जोङो नायहोनांगौ बेनिफ्राय जोङो बांसिन गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो जेरखम जोङो स्क्रिनावहाय फुटबल गेलेनाय हकि गेलेनाय तेनिस गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय बेफोरखौहाय जोङो होनो हायो जों नायहोनांगौ अब्ला अट'मेतिकलि गथ'फोरा गेलेनो थाखाय मोजां मोनगोन बा इनथ्रेस्त जागोन माखासे माइन्द वास जागोन गोसोखौ बोनो हागोन स्क्रिनाव जुदि जोङो बे खेला धुलाफोरनि थाखायल' जुदि नायहोयोबा अट'मेतिकेलि बिनि गोसोआ फैगोन आरो गावबो गेलेनो लुबैगोन दा जोङो सिनेमा बा भिदिय' गेम बेफोरखौ जोङो स्क्रिनाव देखायनो नाङा बा बेफोरखौ जुदि देखायोबानो गथ'फोरा खेला धुलाफोरखौ गेलेनो गोसो जाया दा जोङो थुलुंगा होनाया बेनो नोंबो थाफानानै खेलाफोरखौ नायफानांगौ ओन्दैफोरनि सिगाङाव दस्रा सिनेमा फिल्म भिदिय' बेफोरखौ गेम्स भिदिय' गेम्स बेफोरखौ जोङो गेदेरफोरा गेलेनोबो नाङा नायनोबो नाङा अब्लानो जोङो गथ'फोरखौ जोङो माने गोसोखौ बोहोनो हागोन आरो थुलुंगानोबो हागोन आरो जोङो स्क्रिनाव गेमखौ गेलेनायाव नोङो गेदेरफोरा फोरोंनांगौ बुजायना होनांगौ बेखौ ओरैबादि गेलेनांगौ फुटबल गेलेनाया माबायदि गेलेयो बेफोरखौ खोन्थाना होनांगौ बे तेनिस गेलेनाया माबायदि गेलेयो बेनि रुल्स एन्द माखासे रुल्सफोरखौ खोन्थानांगौ बेनिखायनो जोङो सानो माने बेबादिबानो गथ'फोरखौ थुलुंगानाय खालामनो हागोन